कोंकणींतल्यो म्हणी वा ओंपारी कोणाल्यो म्हशी कोण काडटा उटाबशी उमत्या कोळशार उदक हात दाखोवन अवलक्षण हांडीर चेडो सोदता सगलो वाडो कट्टरें सूप शेणान घट म्हातारें मनीस खाणान घट फळसां पानां तिनच दुसऱ्या घर शेणान सारय आपलें गर गुवान सारय पत्रेक गेल्लो वागान खालो मोव मेळटा थंय कोणूय खणटा कान फूंक म्हळ्यार वान फुंकता चाकरी केल्यार भाकरी मेळटा दांत आसतनाच चणे खावन घेवचे चणे आसतना दांत ना दांत आसतना चणे ना हार उडटा म्हूण गांयडोळ उडटा आवय भोंवता धुवे फाटल्यान धूव भोंवता गांवच्या मेळा फाटल्यान दांतूय आपले ओंटूय आपले बीं तशें भात बारा बिरेस्तार तेरा शुक्रार फेस्त करता गांव पिरजंतीचें नांव एका हातान ताळी वाजना धरल्यार चाबता सोडल्यार पळटा अती शाण्याक फातरा शीत आंदळ्यां भितर कुड्डो राजा आपूण बरें तर जग बरें आवाळो दिवन कुंवाळे घेता उखल्ली जीब लायली ताळ्याक मेल्ल्या म्हशीक बारा शेर दूद दिता मान जाल्यार घेता मान जशें दिता तशेंच मेळटा गांवचें चेडूं सदांच मुत्रें बैल शेणिल्ल्या काना कडेन घाट घणघणटा